हेल्ल' नों खोरोमदाउ बिमा जिरिना ना ए आं सासे लोगोनिफ्राय नाम्बारखौ लानानै नोंनो कल हरनाय जादोंमोन र' अ खबरा नोंथांनियाबोथ' फिसाजोआ एबारै मेट्रिक पास जादों ना ओइत्स एस एल सि आनजादाव ओरैनो दा बबेयाव होनो सानदों नोंथाङा फिसाजोखौ अ जोंनियाव दा ओरैनोथ' बागसायाव बागसायाव ओरैनो बिदिनो साइन्स फरायोबा जोंनिया बे बरमायाव सेन्ट जनफोराव लानाय जायो बेयावबो बिदिनो एसे गोरों गोरों गथ'बा डक्टर इन्जिनियार फरायनाय माने बेयावबो दावगालांबाय दं आरोना बे कलेजनिफ्रायबो ओरैनो नोंना गथ'आ उन्दैयाव बबेयाव फरायदोंमोन बा अ अ अ आंबो बे बरमायावनो बिदिनो सेन्ट जनआव नङाबा माबायाव होनो सानदोंमोन र सेन्ट जनाव नङाबा बै इम्पायाराव होनो सानदोंमोन आंनाबो फिसाज्लाया बै ओ बागसायावनो फरायोमोन बागसायाव माने नभ'दयायाव फरायोमोन बागसानि नभ'दयायाव बेयावबो ओरैनोथ' मोजांआनोमोन सोलोंथायफोरा जायखिजाया बिदिनो हस्टेल नालाय गोबां मानसि थानाय नालाय ओमफ्राय एसे खस्थ' जायो आरोना जानाय थानाय बेखायनो गथ'आ दा आंना न'आव फैनानै गोदानै नै बेयाव इमपायाराव लानो नागिरबाय ओं अ सिमलायावबो गंसे खुलिफैदों इमपायार होन्नाय जे साइनसआव फरायनो हायो साइन्सआवबो आर्टसआवबो दा बांद्राय दा सान्दि जोंनि लकेल हिसाबै बारा गाज्रि नङा बेयावनो फरायबाय दङ दा इसे रां खावरि खम गारजेननि फिसाफोरा बिदि खाथियावनो माने सोलोंथाय लानो मोनबाय दङ दा अ दे होनबा माब्लाबा जोंहानाव सावरायनो फैबानो जाबाय ना गाबोन समफोर बेलासियाव लाखिथ'निसै होनबा औ दे